آج ہاں ہمارے یہاں بیت الخلا ہے جس کے بہت سے فائدے ہو رہے ہیں باہر جانا نہیں پڑ رہا ہے آج بےشرمی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے کسی دوسرے کن جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب پہلے بیت الکھلا نہیں تھا تو لوگ باہر جایا کرتے تھے دوسرے کے گھروں میں جایا کرتے تھے کھیتوں میں جایا کرتے تھے اور بہت ہی عورت بہت ہی بیشرمی کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہمارے گاؤں کی محلے کی عورتوں اور بھی کھیتوں میں جایا کرتے تھے دوسرے کن جایا کرتے تھے بہت ہی بےشرمی کا سامنا کرنا پڑتا تھا بہت ہی بہت ہی مشکلوں سے گزرنا پڑتا تھا آج گھر آج ہر گھر میں باتھ روم موجود ہے بیت الخلا موجود ہے جس سے بیشرمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے مشکلات کا شامنا نہیں کرنا پڑتا ہے جس وقت چاہے آپ بیت الخلا جا سکتے ہیں یعنی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے لیکن پہلے بہت مشکل ہوتا تھا پہلے بہت ٹینشن ہوتا تھا کیونکہ لوگ کدھر جائے سوچتے تھے کہ یہاں جائے کہ وہاں جائیں یعنی جس وقت لوگ یعنی بہت ہی بہت ہی مشکلات پیش آتے تھے کہ لوگ بہت ٹینشن میں رہتے تھے کہ اب کس وقت جائیں کہاں جائیں نہ جائیں کیونکہ بیت الخلا پہلے نہیں تھا تو پہلے بہت ہی مشقتوں کا سامنا کرتا کرنا پرتا تھا بہت ہی مشکلوں کا سامنا کرتا کرنا پڑتا تھا کہ اب جائیں گے ادھر تب باتھ روم کریں گے یہ یہ یہ بہت پریشانی ہوتا تھا